यहाँ सभी पढ़ लिख कर सब है बेरोज़गार हैं समस्तीपुर जिले में यहाँ रोज़गार हो देना चाहिए होना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं बहुत सारा बच्चे हैं पढ़े लिखे मैटिक किएँ इंटर किए और बहुत सारा है जो ऐसे बेरोज़गार बैठा है वह सबको नौकरी मिलना चाहिए जो कि अपने दस परिवार को चला सके कर सके और रख सके सभी को इसिलए सभी यहाँ पर बेरोज़गार हैं बेरोज़गार के पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं कोई अथी नहीं हैं समस्तीपुर में तो रोज़गार सबको देना चाहिए सबको नौकरी मिलना चाहिए और सबको नौकरी होना चाहिए क्योंकि नौकरी और सभी चीज़ होगे तभी घर परिवार चलेंगे सभी को बेरोज़गार बहुत हैं पढ़ लिख कर बेरोज़गार बैठे हैं कुछ कर नहीं पाते हैं सब किए हुए पढ़ा लिखा के इतना पढ़ाते लिखाते हैं सभी को माता पिता पर बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं कुछ मिल नहीं पाते हैं उनको नौकरी चाहे कुछ भी मिल नहीं पाते हैं कर नहीं पाते हैं इसी का टेंसन में कितने तो टेंसन में आ कर तो बहुत कुछ कर लेते है सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत कुछ कर लेते हैं इसीलिए बोलते हैं दो चार समस्तीपुर में भी दो चार कम्पनियों फैक्ट्री होना चाहिए जो सभी को रोज़गार मिल सके घर परिवार चला सकते हैं सभी आदमी मिलकर पढ़े लिखे बेरोज़गार सब इधर उधर रहते हैं कितने तो बेरोज़गार ऐसे हैं जितने पढ़ लिख करने के बाद भी क्रिकेट खेलते हैं कभी कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं किसी के पास कोई काम है ही नहीं नौकरी है ही नहीं जो कुछ कर पाएँ और कुछ करेंगे इसलिए बोलते हैं जे समस्तीपुर में ध्यान दीजिए और सभी को पढ़े लिखे बच्चों का सभी को नौकरी कुछ शिक्षा मिले जो कुछ आगे बढ़े अपने ल और अपने बच्चों का माता पिता का घर परिवार सब चलाएँगे क्योंकि कुछ रहेंगे तो ही चलाएँगे नहीं रहेंगे तो चलाएँगे ही नहीं रोज़गार ही नहीं रहेंगे तो कैसे चलाएँगे रोज़गार मिलना चाहिए और रोज़गार समस्तीपुर में होना चाहिए क्योंकि यही सब होंगे तो बच्चे सब का सब इधर उधर जो पढ़ते लिखते हैं इधर उधर जाते हैं करते हैं जैसे क्रिकेट खेलते हैं कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई काम कर ही नहीं पाते कुछ काम ही नहीं है उनके पास दिए ही नहीं हैं जो कुछ करें इसीलिए बोलते हैं समस्तीपुर में भी कुछ करिए और कुछ रोज़गार दीजिए पढ़े लिखे आदमी को लिए बहुत आदमी तो ऐसा है जो पढ़े लिखे इतने हैं फिर भी लेबर में काम करते हैं मज़दूरी करते हैं काम करके मज़दूरी करके फिर पेट पालते हैं फिर सोचते हैं जो पढ़े लिखे इतना हैं तो भी कोई रोज़गार नहीं मिला है कोई रोज़गार है ही नहीं इसीलिए मज़दूरी में सभी काम करना पड़ता है उनको और करते हैं पेट पालने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेंगे और इतना पढ़ते लिखते हैं तो भी तो मैं लेबर में खेत में अभी मज सब जगह पर मज़दूरी करते हैं मज़दूरी करके अपने घर परिवार चलाते हैं और चला भी नहीं पाते कुछ लोग चला भी नहीं पाते हैं और कुछ लोग चलाते हैं इसी तरह चल रहा हैं समस्तीपुर में तो कोर्सिस करिए और कुछ रोज़गार दीजिए कुछ फैक्ट्री उक्ट्री कुछ खोलिए जो पढ़ें लिखे बच्चों का सबका भविष्य सुधर सके और बन सके इतना कृपा करिए जो कुछ हो पाए समस्तीपुर में भी जो सभी को घर परिवार सभी सुख शांति से रहे और सभी चीज़ सभी आदमी को सभी चीज़ मिल पाए इसलिए बोलते हैं कुछ रोज़गार दीजिए सभी आदमी बेरोज़गार हैं समस्तीपुर में रोज़गार दीजिएगा कुछ दीजिएगा सभी इतने माई बाप का पैसा माता पिता का लगा है पढ़े हैं लिखे हैं कोर्सिस किए हैं सभी चीज में पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे वे सबके लिए कुछ कीजिए समस्तीपुर में जो कुछ बच्चे हैं कुछ माता पिता हैं सभी कलप रहें हैं मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ हो नहीं पाया है कुछ करने का उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए सभी दीजिए यही आपसे निवेदन है